अ सार बेस्थ' नामा सारा आंथ' ओरैनो दंलाबायो दा फरायगासिनोबो दङ मानि ओरैनो खेला गेलेयो आरो जोलुर गेलेयो आङो गेलेनाया जोलुर गेलेयो हरै खारनाय गेलेयो दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङा जोलुर गेलेनायाव जिहेथु मुंदांखा बे हिसाबै मानि जोलुर गेलेनायनि सोमोन्दै केरियारनि सोमोन्दै एसे मिथिजानो लुगैदों आङो मिथिहोजानो लुगैदों अ माब्रै केरियार दानो हायो अ अ

आटसा कचिंफोर लानांगोन नामा नोंथांनि आन्डाराव कचिं लानांगोन ना गुबुननाव कचिं लाखानांगोन दे होमबालाय उनावहाय खबर लानानै आङो नोंथांमोननि बे मानि प्रस्टियुर बायदिहाय मुंखौ थिसन्नोसै नोंथांमोनहा बेदि रेडि जों जोंबायदि लाइमोनखौ बिदि कचिङाव जुदि मुं थिसन्नो होयोब्ला फरमेलिटि खालामसै अ दे दे दे जागोन दे नोंथां नोंथांमोननि अफिसाव थांनानै आङो थाबैनो सिमान जाहैगोन आरो मानि कचिं लानायनि माबाखौ फरमेलिटि खालामना होगोन दे औ दे जागोन दे होमबा सार